तुसें सारें गी मेरा नमस्कार अज्ज में तुसें ई सनान लग्गा आं अपनी डेली लाइफ दी रुटीन में सब तो पैह्ले सबेरै पंज बजे उट्ठी होन्ना ते ओह्दे बाद अपनी फिर में अपने कालज लेई जाने दी त्यारी करना कालज जाने तों बाद कालज च डेली रुटीन दियां क्लासां पढ़ियै पैह्ले शोशॉलजी दी क्लास लगदी ऐ फिर ज्योग्राफी दी फिर इंगलिश दी होर फिर स्किल्ल दी क्लास पढ़ियै में बेल्ला होई जन्नां फिर ओह्दे बाद में ब्रोजिंग सैंटर जाइयै इक घैंटा कम्प्यूटर बी चलान्ना ऐं उस दे बाद में घर जाइयै फ्रैश होइयै फिर में रुट्टी शुट्टी खाइयै थोह्ड़ी रैस्ट करना ऐं उस दे बाद फिर में थोह्ड़ी देर पढ़ियै में शाम नूं चक्कर लान जन्ना ऐं अगर साढ़े ग्रांऽ आह्ली साईड अगर कुतै फंक्शन होऐ ते सानूं अगर पानी दी कमी होई जाए फिर अस सारे मिल्ली जुल्लियै कम्मै करने आं मन्नी लाओ के साढ़े घर कोई ब्याह् कारज आई दा ते असें पी ऐच्च ई डिपाडमैंट गी आखेआ के कल साढ़े सबेरै पंज बजे पानी छड्डी ओड़ेओ किश मजूबरी कारण ओह् पानी नेईं छड्डी पाए असें ई बड़ी बड्डी मजबूरी बनी दी फिर अस फिर अस कट्ठे होइयै गागरां लेइयै बालटियां लेइयै पतीले लेइयै अस ब्होल्ली जन्ने आं उद्धर दा पानी लेई औनेआं होर सारे भांडे भुंडे जिन्नें बी होंदे लेइयै जन्नेआ आं ते पान लेई औने आं